मुंहिंजो मन पसंद विषय अंग्रेज़ी आहे जंहिं में तमामु सुठियूं आखाणियूं ऐं कविताऊं हुयूं जेके पहिरियों त मूंखे सम्झ में न ईंदीयूं हुयूं पर पोइ टीचर जॾहिं असां खे सम्झाईंदी हुई तॾहिं तमामु सुठो लॻंदो हो पढ़ण बि वणंदो हो ऐं मूंखे अंग्रेज़ी भाषा तमामु पसंदि हुई पर जेको मुंहिंजो नापसंद विषय आहे उहो आहे हिसाब छो त हुन में निशानियूं जाम आहिनि जेके मूंखे मुंझाईंदियूं हुयूं जेको मां समझी न सघंदी हुअमि त इन करे मूंखे हिसाबनि जो विषय ना पसंद हो ऐं मुंहिंजी मनपसंदि जॻहि उहा हे स्कूल ॾीहनि में जॾहिं असां खे टीचर पहिरिएं दर्जे में पिकनिक ते शिव मंदरु वठी हली हुई जिते असां खे ॾाढो मजो आयो हो असां घर मां ई रोटी खणी विया हुआसीं पर गॾे खाधोसीं गॾे रांदियूं कयूंसीं त उहा असां जे लाइ हमेशह लाइ यादगिरी आहे त इन करे मुंहिंजी स्कूल ॾीहनि जी यादगिरी आहे त मुंहिंजी पहिरीं पिकनिक